جی سر جی سر بولیے

جی جی ہاں تو جی ہو جائے گا ابھی ڈلیوری بوئے تھوڑا گیا ہے باہر گیا ہے ایک بیس پچیس منٹ لگے گا آنے میں آپ کو پروبلم نہیں نا جی مٹن گریوی کا تھری ففٹی تین سو پچاس اور ایک پلیٹ بٹر نان آپ کو سیوینٹی فائی تو آپ کا فل ٹوینٹی فائو مطلب کے آپ چار سو پچیس روپے ڈلیوری چارج ٹوینٹی روپیز

جی جی

جی جی ٹھیک ہے اوکے اوکے جی جی جی

اوکے بیس پچیس منٹ لگے گا اور کچھ اور چاہیے آپ کو اس کے ساتھ ایک گیا ہے تھوڑا ایک ڈلیوری لے کے گیا ہے ادھر ہی گیا ہے ایک ڈلیوری لے کے پھر ادھر سے آنے میں بھی ٹائم لگے گا دس منٹ لگے گا پھر دس منٹ آڈر ریڈی ریڈی ہوگا آپ کا اس کے بعد بھیجیں گے نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں میں آپ کو بھیجتا ہوں بھیجتا ہوں اوکے اوکے نہیں نہیں ایک دس پندرہ منٹ میں آپ کو بھیجتا ہوں دس پندرہ منٹ میں آپ کو بھیجتا ہوں اور کچھ چاہیے تو بولیے نہیں ہمارے ہوٹل کا پرائز یہی ہے چلیے آپ ڈلیوری چارج نہیں دیجیے گا باقی آپ جو آئٹم ہے وہ تو پیسہ لگے گا ہی آپ کو اوکے اوکے نہیں نہیں آپ کو ہم پندرہ منٹ میں آپ کو پندرہ منٹ میں ہم بھیج دیتے ہیں اوکے اوکے اوکے

اور کچھ ہونا اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے